ग्वालियर जिले की बात करते हैं हालांकि मैं थोड़ा यहाँ नया हूँ लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है जैसे हमारे दिमाग में आया है या जैसा लोगों ने बताया है यहाँ अस्पताल डॉक्टर्स वगैरा ये सुविधाएँ काफ़ी अच्छी हैं और सामुदायिक केंद्र भी खुले हुए हैं मूल निवासियों के लिए वे कितने सुलभ है किफायती हैं महामारी के दौरान अस्पताल में काम किया है इन लोगों काफ़ी कुछ करोना टाइम में इन्होंने काफ़ी मदद की थी उससे बड़ा फायदा मिला था ग्वालियर वासियों को और आज भी याद किया जाता है इन लोगों ने किस तरीके से अपने क्षेत्र के लोगों को बचाने की कोशिश की लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे कोई कामयाबी नहीं मिली